जोंनि बर'फोरनि धोरोम आसार खान्थियाथ' जों बांसिनानो मानियो बाथौ धोरोम गोदो आबै आबौनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय बे जोंनि मोनसे धोरोमखा आरो जों बेखौ सेफायनोबो हाया आरो थाबाय थागोन थैजासिम ओमफाय आजिखालिथ' बहद मानसिफ्रानो धोरोमखौ सोलायनानै लाजोब्बाय बयबो ओ मा होनो जेरै गावबा गाव गावबा गाव क्रृष्ण गुरु ओमफ्राय मा होनो ओ सोरजिगिरि ओमफ्राय रुपामनि बेबायदिखौ गावबा गाव गावबा गाव खालामनानै लादों आरो गावबा गाव गावबा गाव आजिकालि ओम मा होनो साननाय ओ मा होनो बिदिखौ मानिनानै लानाय आरो बेफोरो ओम आरो बोसोरावथ' अनेक फुजा जायो गोबां फुजा जायो माने बुंनो थाङोबा गनेश फुजा ओ सरस्वती फुजा सरस्वतीआवथ' जोङो कलेजाव न'वावबो होयो किन्तु कलेजाव जोंना मोनसे ओ स्कुल कलेजफ्राव गासैयावबो बेखौ मानियो आरो फुजा होयो मोनसे बोसोराव ज' ज'यै फरायसाफोरखौ लानानै ओम आरो बिदिनो इन्जय खालामो फुजायाव आरो मा होनो बिश्वकर्मा मोनसे बिश्वकर्मायावथ' जोङो जाय गारि सालायग्रा लहा एरि दांग्रा बेफोर बेफोरबो होयो गोदोहाय बांद्राय बर'फ्रा बेफोरखौ होआमोन किन्तु आजिकालिनि जुगाव ओ होनाय जाबाय आरो बेफोरखौ ओम गासैबो गासैखौबो मानिनानै लां थांफाजोब्बाय आरो बयजोंबो माने बर' बाङालि गासैबो ज' जानानै मानियो ओ हिन्दु धर्मनि जाहैबाय होननानै बेफोरखौ आरो बोसोराव बुङोबा आरो मोनसे दंबावो ओ खाति ओ मा होनो दिवाली दिवालीयावबोथ' जोङो बिदिनो कालि फुजा बिमा लक्षीखौ माने ओ बाथि सावनानै ओ फुजा होनाय जायो आरो बेहाय जों बम गावो बम गावो थालिर गायनानै बाथि सावो लायत होयो लायतनि मोनसे फेस्तिभेल होननानै मानियो बेखौ जोङो आरो बेखौ जोङो साननै सानथामहालागै मानिनाय जायो आरो बेखौ फुजा होयो